अपन मूलके बारेमे जे छै से ई तऽ जे जगह पर जे मूलवासी रहल छै से मूल कहाबैए मुख्यतया ऋषि परम्परामे आएल जे व्यक्ति जेकरा गोत्र कहल जाइत छै आ गोत्र पहिने गोत्र होइए तेकर बाद ओ गोत्रक व्यक्ति जे छै से जतहुँ पहिने बसलै ओ ओकर मूल कहाबै छै फेर ओहिठमासंँ फेर ओ व्यक्ति अपन परम्पराके अंतर्गत ओहिठामसंँ उपटिकऽ जतहुँ ओकरा भूमि रहय छै जमीन जाल ओहिठाम फेर जाकऽ बसल लेकिन ओकर मूल ग्राम ओएह कहाबै छै जेना अपन सभक मिथिलामे मधुबनी मूलक ग्राम रहय ओहिठमा जतय भी ग्राम छियै से सब मूल ग्राम छियै ओहिठामसंँ उपटिकऽ नाना प्रकारकेँ भागलपुर तक पूर्णिया तक धीरे धीरे मैथिली सब बसैत गेलै आ ओकर मूल जे अगर पूछल जेतए तऽ ओ मूल जे छै से मधुबनी ही कहेतए ओहिठमा जे गाँवके जे रहल छै हुनकर पूर्वज ओ गाँवके नाम हेतए अहिना कए कऽ मूल कऽ मूल कऽ वर्णन छै